हलो सर मां पी एम के वी वाए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कयो आहे ऐं मां ॾाढो सुठी तरह सां पंहिंजो प्रोग्राम करे रही आयां मां बिल्कुलु इहो पुछण थी आहियां त मां पंहिंजे सिखण जे ट्रैक करण जे तरीक़नि खे कीअं पुछी थी सघां मां कीअं ॼाणे सघंदा त मां सुठी तरह सां पंहिंजो प्रोग्राम करे रही आहियां उन खे मां कीअं ट्रैक करे थी सघां तव्हां मूंखे महिरबानी करे उन जे बारे में ॿुधायो मां ॾाढो सुठी तरह सां पंहिंजी तरक़ी करे रही आहियां हा ऐं मां बिल्कुलु कोशिश कयां पई त मां बी एम के वी वाइ जी ट्रेनिंग प्रोग्राम खे जल्द ई पूरो करे सघां